हाँ मेरा मन पसंदीदा खेल कबड्डी रहा है जोकि एक टीम गेम होता है जिसमे ग्यारह लोगों की टीम होती है हमें प्रत्याशी टीम से अपनी टीम को जितना होता है उसमें से सात जो टीम के व्यक्ति हैं वो मैदान मे उतरते हैं वो प्रत्याशी टीम से मुकाबला करते हैं तो मैंने इस गेम से ये सीखा भावनात्मक रूप से की हम किसी भी काम को ऐसा नहीं सोच सकते की ये हमेशा मैं ही कर सकता हूँ जैसे कि हमने बचपन में चार भाईयों की कहानियाँ सुनी थी वैसे ही ये एक ये गेम है जिसे हम अकेले नहीं जीत सकते हैं ये एक टीम गेम है जिसे हम टीम के साथ ही जीत सकते हैं हम एकता में अनेकता वाली बात को तो जानते ही है हम यदि साथ मे रह के अगर किसी से लड़ते हैं तो हमारी जीत निश्चित है हम अकेले नहीं लड़ सकते कोई एक व्यक्ति उस प्रत्याशी टीम से नहीं लड़ सकता यही मेरा भावनात्मक रूप से सीखा उस खेल से और ये मेरा पसंदीदा गेम भी रहा है